हाँ हम सब्ज़ी ही बेचने वाली हैं बोलिए आलू है टमाटर है गोभी है हाँ आलू है बीस रुपये के जी टमाटर है चालीस रुपये के जी बैगन है बीस रुपये के जी आप कौन सी सब्ज़ी लेंगी बोलिए आप कौन सी सब्ज़ी लेंगी

हाँ हाँ आलू लीजिएगा टमाटर लीजिएगा कि बैगन लीजिएगा क्या लीजिएगा आप हाँ आलू बोले ना बीस रुपये के जी है कितना लीजिएगा हाँ पाँच के जी लेना है ठीक है ठीक है दे देंगे और बोलिए और कौन सी सब्ज़ी लीजिएगा बैगन लीजिएगा हाँ टमाटर है चालीस रुपये के जी कितना लीजिएगा टमाटर आधा के जी ठीक है आधा के ठीक है दे देंगे और बोलिए और क्या लीजिएगा प्याज भी है प्याज लीजिएगा हरी मिर्ची है क्या लीजिएगा बोलिए हाँ कितना गोभी वाली भी बन्धा गोभी फूल गोभी सब है क्या लीजिएगा या में हरी मिर्ची है पाँच सौ ग्राम हरी मिर्च तोल देते हैं और क्या लीजिएगा ठीक है गोभी कितना लीजिएगा ठीक है एक के जी फूल के एक के जी बन्धा गोभी दे देते हैं ठीक और क्या लीजिएगा और कौन सी सब्ज़ी लेनी है आपको बोलिए हाँ नहीं पटल नहीं है और दूसरी सब्ज़ी बोलिए बन्धा गोभी फूल गोभी है जो बोले हैं आप ले लिए अब दूसरा बोलिए

और सब हाँ ठीक है फिर ठीक है आधा के जी दे रहे हैं तोल के और क्या लीजिएगा हाँ तो ठीक है और सब सामान हाँ हाँ बन्धा गोभी फूल गोभी तो ले ही लिए सब्ज़ी नहीं कि बस ठीक है ठीक है हम बाद में कॉल करेंगे